एकदिन घरमे चारि पाँच लोग आबैवला रहै शामके टाइममे तऽ हमरा दिनेसँ दूध आठ नओ किलो दूध खरीद कऽ राखल रहै गर्मीके टाइम रहै एकबार दूधके बढ़िआँसँ औटि कऽ राखि देलियै ओकरबाद आओर सब तैयारी करै लागलियै दुपहरियाके दूधके फेर नहि औटऽलियै शामके गेलियै दूध औटाबैला सारा दूध फाटि गेलै ऊधर मेहमानो सब आबैवला रहै माथा तऽ हमर खराब भए गेल रहा की आब केना की होतै किसी तरह किसी तरह ककरो भेज कऽ फेरसँ दूध सब मङ्गलियै तब खीर बनलै मेहमान सब खेलकै गर्मीके टाइममे दूधके चारि बेर पाँच बेर औटना चाही नहि तऽ दूध खराब भए जाइ छै ई सबक ई सबक मिललै हमरा फेर एकदिन की करलियै भिण्डीके काटिके तब दू सँ तीन बेर धोए देलियै धोएके बाद सब्जी बनेलियै सब्जी पूरा एकदम खराब लसपसाए गेलै एतना खराब भए गेलै ओ खाय लायक नहि भेलै घरमे कोइ ने खेलकै सब उठाएके फेक देलियै तऽ अब करै छियै की पहिले भिन्डीके बढ़िआँसँ धो दै छियै तब काटै छियै तब ओकर सब्जी बनबै छियै तब बढ़िआँ बनै छै सब्जी इएए सब सब्जी इएह सब सबक मिललै हमरा जीवनमे की कोइ कोइ काम बढ़िआँसँ पहिले सीख लेना चाही तब करना चाही